असांजी संस्कृति आहे सिंधी सिंधीअ जा साठ सगुन शुरूअ खां सुबूह खां शुरू थी वेंदा आहिनि बल्कि शादीअ त्यारी त इहो सम्झो चारि चारि पंज पंज ॾींहं पहिरियों शुरूआत थी वेंदी आहे शादीअ खां पहिरियों जीअं असांजे में रिवाज़ आहिनि लाॾनि जो लाॾा थींदा आहिनि लाॾनि जो जीअं की तव्हांखे ख़बर आहे कि मुंजो कमु इहो ई आहे सिंधी म्यूज़िकल धड़कन ईवेंट जे नाले सां मुंहिंजो ग्रुप आहे मां लाल जो दीवानो संजय बत्रा जे नाले सां सॼे सिंधी समाज जी ऐं ॿिए समाज जी बि शेवा कंदो आहियां त लाॾनि जो मूंखे एॾो सुठो अनुभव आहे छोकी मां अॼु ताईं घटि में घटि ॾेढ ॿ सौ लाॾा प्रोगराम करे चुकियो आहियां हुन जी मौज ई अलॻि हूंदी आहे लाॾनि खां पोइ वरी जीअं सुबूह जो साठ सगुन शादीअ जा थींदा आहिनि जणे पवंदा आहिनि कंहिंखे कंहिं कंहिं जणे बि पाईंदा आहिनि साठ सगुन थींदा आहिनि वरी शाम जो घोड़ी जी रस्म वरी रात जो बरात मस्तीअ सां बैंड बाजन जे साण घोड़नि जे साण वाजो बरात निकिरंदी आहे असांजा रीति रिवाज़ ते मूंखे फ़ख़्रु आहे की ॾाढा ई सुठे रूप में शादीअ जो समारोह थींदो आहे उन खां अगले ॾींहुं जेको आहे छोकिरी जे घरु छोकिरो छोकिरीअ खे वठी करे ईंदो आहे ॾाढी सिकु भरी सौगात थींदी आहे ॿ परिवारनि जो मेलनि मेल थींदो आहे त शादीअ जो त्योहारु मूंखे इहो ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे